जॾहिं माण्हू पहिली बार चित्रकारी ठाहिण शुरू कंदा आहिनि त ग़लतियूं थींदियूं ई थींदियूं आहिनि स्टार्टिंग उन्हनि जी इअं ग़लती थींदी आहे कि उहा भई पेंसिल सां जॾहिं उहो आर्ट ठाहिण शुरू कंदा आहिनि त टेढ़ी मेढ़ी लाइना खिचंदियूं आहिनि और टेढ़ी मेढ़ी लाइना जॾहिं खिचण वरी थोरी ठीकु थी वेंदो आहे फ़िगर आउट करे वठंदा आहिनि अखि टेढ़ी थी वेंदी आहे नक सही न ठहंदो आहे हथु पेरु मतलबु कि ग़लतियूं थींदी ई थींदी आहिनि और हुनसां बचण मतलबु बचण लाइ हीअं ई कंदासीं कि ख़ूबु प्रेक्टिस अगरि असांखे आर्टिस्ट ठहिणो आहे त कंहिं बि केरिअर में हर शइ में इहा शइ आहे कि प्रेक्टिस जेतिरी कंदासीं ओतिरो अॻिते वधंदासीं ओतिरो असांजी पर्फ़ेक्शन ईंदी त हिन में बि इहो आहे कि ख़ूबु प्रेक्टिस जी ज़रूरत पवंदी आहे